असांजे कटनी ज़िले में बुज़ुर्ग आबादी जे साम्हूं स्वास्थ्य जी समस्या बराबरि आहे ऐं समाज में उन खे पूरो पूरो समानु मिलंदो आहे ऐं जेके सरकारी नौकिरी में हूंदा हुआ उन्हनि खे पैंशन मिलंदी आहे पैंशन मिलंदी आहे त कुटुंब में उन जी इज़त ऐं मान समानु बराबरि आहे पैंशन बि जेके असां में हूंदा हुआ सर्च कंदा हाणे रिटायर थी विया आहियूं सुठी पैंशन मतिलबु मिली वेंदी आहे उन हिसाब सां ऐं पंहिंजो स्वास्थ्य लाइ ऐं घणो कुझु करे सघंदा आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ राष्ट्रीय वृद्धा उहो सभु पैंशन जो इनाम बि उन लाइ आहे ग़रीबनि लाइ आहे ऐं ग़रीबी रेखा राशन काड बि ठहियलु आहिनि त ऐं हिते कुटुंबु परिवार वारा बि उन ई पूरी देखभाल कंदा आहिनि उन में कोई दौरु आहे कुल मिलाए बुज़ुर्ग आबादी जेका हिते आहे उन लाइ कुटुंबु रहणु खाइणु ऐं स्वास्थ्य जी हिते पूरी देखभाल थी वेंदी आहे इन में कोई उहा काई ॻाल्हि कोन्हे का उन खे सामाजिक समानु मिलंदो आहे कुटुंब में इज़त प्यारु मिलंदो आहे ऐं पूरी पूरी उन्हनि जी देखभाल कई वेंदी आहे हिते उन खे हिकु बुज़ुर्ग खे हिकु वृक्ष वांगुरु सम्झंदा आहिनि हिते जीअं शहर में हिकिड़ो परिवार पलजंदो आहे इन करे उन जी पूरी देखभाल कंदा आहिनि